हरिओम दादा हा दादा हा हुकुम कयो दादा जी जी जी कंदा आहियूं हूं हूं हूं दादा गाॾी तव्हांखे नंढी खपेव या वॾी खपेव हा इनोवा बि मिली वेंदी किया बि मिली वेंदी जेकी बि गाॾी खपे आहे मां वटि सब गाॾियूं नंढी बि आहिनि वॾी बि आहिन हा मिली वेंदी दादा तव्हांखे बसि ॿ मंदिर वञिणो अथव या ॿियो किथे बि वञिणो अथव अच्छा हा माण्हू तव्हां पंज आहियो छह आहियो हा त अची वेंदो तव्हां आराम सां त अठ हज़ार लॻंदा दादा मुंहिंजा अठ हज़ार रुपिया हीअ दादा अठ कलाक लाइ हूंदी आहे गाॾी अठ कलाक लाइ मिली वेंदी दादा हा मिली वेंदी ला लाजपत नगर फोर में तव्हां रहो त असांजी गाॾी बि आश्रम ई ईंदी आहे जितो हुतों पंजे मिंटे जो रस्तो आहे लाजपत नगर जो तव्हांखे पहिरियों हिते जेको आ लोटस टैंपल ई अ नज़दीक पवंदो तव्हांखे पहिरियों लोटस टैंपल ॾिसी वठो उते ॿ कलाक में बि किमिजो वेंदो तव्हां कलाकु ॿ कलाक में हुनखो पोइ वरी तव्हां अक्षरधाम मंदिर हली वञिजो अगरि हुजे हा अगरि जाम मिलियो त सवा कलाक ॾेढ कलाक लॻी वेंदो आहे ऐं जाम न मिलियो त वरी अधि मुने कलाक में पहुची वेंदो तव्हां अक्षरधाम मंदिर में तव्हांखे वधीक टाइम लॻंदो हा उहो वॾो आहे नी इलाही काफ़ी वॾो आहे हा आहे नी फ़ोन जी हा क थी वेंदो दादा बिल्कुलु थी वेंदो हा बिल्कुलु थी वेंदो

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा पोइ हा हूअ एक्स्ट्रा ई रखंदो नी दादा वरी ड्राइवर खे बि त खपे नी हा दिल्ली दिल्ली घुमणो अथव नी तव्हांखे हुनमें टोल टैक्स लॻंदो न तव्हांजो हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं ड्राइवर खे वरी रोटी पाणी तव्हां खाराए छॾिजो हा हा हा हा तव्हां मूंखे तव्हा न मूंखे पेटीएम अ करे छॾिजो पहिरियों हा छा आहे की मां हुनमें पेट्रोल या डीजल जेको बि आहे विझाए करे सॼी फिट करे मोकिलिदोमांव नी गाॾी ठीकु आहे दादा ठीकु आहे दादा ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल दादा